بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے ہم جیسے كہ لیڈو پہلے ہم كاغذ والے لیڈو كھیلا كرتے تھے پر اب ہم موبائل میں كھیلتے ہیں ٹیكنالوجی كے زمانہ ہے پہلے ہم سوال جواب كوپی میں كیا كرتے تھے اب موبائل میں كیلكولیٹر میں یہ سب میں كر لیتے ہیں حساب وغیرہ پہلے كیرم لكڑی كا ہوتا تھا اس میں كھیلا كرتے تھے پر اب جو ہے موبائل میں آنے لگا ہے موبائل میں كھیلنے لگے ہیں كیرم اور بہت سی چیزیں ہیں جو پہلے كاغذ سے ہاتھوں سے كیا كرتے تھے اب موبائل كا زمانہ ہے موبائل سے كرتے ہیں پہلے كسی كو سیندیس بھیجا كرتے تھے تو پوسٹ مین كے سہارے بھیجا كرتے تھے اب فون سے ہی واٹس ایپ پہ انسٹاگرام پہ ٹوئٹر پہ فیس بک پہ كسی بھی چیز سے بس لكھتے ہیں اور سینڈ كر دیتے ہیں یا كسی سے بات كرنا ہوتا تھا پہلے تو لیٹر بھیجتے تھے تو پھر ٹائم ملتا تھا تو وہ آتے تھے اب فون لگاتے ہیں اور سیدھا بات ہو جاتی ہے اسی طریقے سے ٹیكنالوجی سے ہمارے لائف جو ہے بہت ہی ایزی ہو گیا ہے اور ہمارے لائف میں وہ بھی جڑ گیا ہے ورنہ پہلے بہت ٹائم لگتا تھا اب سب چیز ٹائم بھی بچتا ہے اور كام جلدی ہو جاتا ہے